देखिऔ हमसभ गामके रहयवला लोक शहरमे तऽ कामके उदेश्यसँ पैसा कमाबयके उदेश्यसँ जाय पड़ैत छै आ जाइत छी गाममे तऽ बुझिते छियै किसान किसानी मजदूरीके आलावा आओर कोन काम कै सकै छी ताहि दुआरे गाँवसे लोककेँ तऽ शहरके तरफ तऽ जाइयए पड़ै छै कियाकि आजुक जमाना जे छै से आर्थिक जमाना छै बिना पैसाके नहि अहाँ घरमे रहि सकय छी नहि घरसँ बाहर रहि सकय छी ताहि दुआरे आइकाल्हि जे छै या आजुक जमानामे अहाँक पैसा कमबैए पड़त ओहिके लिय हमसभ शहर जाइत छी भरि दिना मेहनत मजदूरी करय छी चाहे कोनो तरहकेँ होय प्राइवेट सेक्टरमे नौकरीके हुए चाहे दिहाड़ी मजदूरीके हुए